हाँ हाँ मोबाइले दुकान पर लगा है बोलिए ना क्या काम किस कंपनी में लीजिएगा मोबाइल में मेरे पास तो सारा है आप कौन लीजिएगा एक्चुअली बोलिए ना तब ना उसका सही रेट अभी तो मेरे पास रियलीमी का है समझें रियलमी एक सेकेंड रियलमी पंद्रेह नहीं है जो फाइब जी निकला है बारह प्रो वही है यह देखिए आपको मिलेगा पच्चीस हज़ार का लेकिन हम डिस्काउंट करके साढ़े चौबीस मैं दे सकते हैं समझे बढ़िया सब चीज़ क्वायलिटी बहुत बढ़िया समझे आठ जी बी रैम है एक सौ अट्ठाईस जी बी एस्टोरेज है बहुत मतलब बहुत अच्छे फीचर्स हैं प पाँच हज़ार एम एच बैटरी पावर है फ्रोंट कैमरा है आपका सोलह एम पी का होगा क्या बोले वही तो आप सोलह एम पी फ्रोंट है तो आप बताइए ना बत्तीस मतलब बहु है बहुत अच्छा है समझे लीजिएगा तो बोलिए डिस्काउंट फ़ोन भी दे देंगे आपको

हाँ मोटोरोला भी रखे हैं ओप्पो भी है कौन लीजिएगा मोटरोला का बताएँ आपको कितना पड़ेगा फाइब जी मोटरेला फाइव जी आय आ जाएगा आपको पड़ेगा यह ग्यारह हज़ार के लम सम समझे हम आपको देंगे सर दस में दे देंगे इसका इसके फीचर्स है इसमें चार जी बी है चार जी बी रैम है समझे एक सौ अट्ठाईस जी बी रोम है अगर आप ई एम आई पर लीजिएगा तो पाँच सौ अड़तीस रुपये महीना देना पड़ेगा आपको चौबीस मंथ तक आप पैसा पाँच सौ अड़तीस रुपये हम लेटेस्ट बोले हैं हाँ वह भी होगा आइएगा यहाँ बात करेंगे तब ना आप फोन पर ही बात कर रहें यह बेगूसराय में है ट्रैफिक चौक नहीं देखे आनंद कॉम्निकेसन करके है समझे बस फस्ट ही दुकान मेरा है

जब आइए आप दस बजे से दस बजे रात तक हम खुला रखते हैं आप आइए आइए देखिए इससे भी बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी जो बोलिएगा आपको हम दिखाएँगे आइए आईफोन भी रखते हैं आइए ना आप देखे ययाँ आ कर देखिएगा उसमें संतुष्ट होइएगा कि फोन पर संतुष्ट होइएगा आइए आप

हाँ बोलिए वह नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा